میرے اسكول میں میرا پسندیدہ مضمون سائنس وگیان تھا جو كہ مجھے بہت زیادہ ہی پسند تھا اور ہمیشہ میں اس سے بہت لطف اندوز ہوتی تھی كیوں كہ جب اس كے تجربات كرنے كا موقع ملتا تھا ہمارے اساتذہ ہمیں لائبریری لے جاتے تھے اور وہاں پر كچھ اشیا مہیا كراتے تھے اور ان كے ان كو ڈائسیكٹ كرنے کے كو بولتے تھے تو ہمیں ہمیں وہاں پر اس كا مزہ لینے كا اور مزہ لے كر پڑھنے میں بہت لطف آتا تھا اور بہت ہی زیادہ خوشی محسوس ہوتی تھی میرا پسندیدہ مضمون شروع سے سائنس رہا كیوں كہ اس میں خلیوں كے بارے میں انسانی زندگی انسانی جو ہمارے ہمارے ہمارے جسم كی بناوٹ ہمارے جسم سے جڑی ساری چیزوں اور ان كے سارے جوابات جو ہمارے ایک انسانی ذہن میں ہوتا ہے عام طور پر وہ سارے جوابات اس سائنس میں موجود ہوتے ہیں جس كی وجہ سے وہ میرا پسندیدہ مضمون رہا ہمیشہ سے اور میں اسے پڑھ كر لكھ كر اور اس كے تجربات كر كے اپنے آپ میں بہت خوشی محسوس كرتی تھی